हाँ मैं पढ़ाई के साथ कॉल सेंटर में काम करता था लेकिन एक दिन मुझे कॉल पर बात करते करते एक कस्टमर का कॉल आया जिस ने मुझे थोड़े देर अच्छे से बात की लेकिन फिर उसके बाद बद्तमीज़ी करने लगा बद्तमीज़ी के साथ वो मुझे गाली भी देने लगा गाली देते देते मैंने उसको बहुत समझाया सर आप मुझे गाली ना दें इसमें मेरी कोई ग़लती नहीं है लेकिन वो कस्टमर माना ही नहीं मैंने उसको इतनी देर समझाते समझाते बहुत देर तक समझाया लेकिन फिर मैंने अपने बड़े सर से शिकायत की कि सर ये मुझे गाली दे रहा है सर ने बोला किस बात से गाली दे रहा है तो मैंने सर को वो प्रॉब्लम बताई लेकिन वो कस्टूमर फिर भी सुनने के लिए तैयार नहीं था उसको कैसे ना कैसे कर के मैं बहुत अच्छे से समझाया लेकिन वो जब भी गाली देने पर लगा हुआ था लेकिन फिर मैंने उस से बोला सर आप की प्रॉब्लम मुझे बताइए मैं पूरी तरीक़े से सॉल्व कर के दूँगा उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी फिर उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और उनको मैंने वेलकम बोल के उनकी बात ख़त्म करी